अॻे साल मुंहिंजे पुटु मुंहिंजो जनम जो ॾींहुं अहिड़ो त धूमधाम सां मल्हायो जो मूंखे हमेशह याद रहंदो मुंहिंजे भाउर भेनरुनि खे ॿियनि मिटनि माइटनि खे सभिनिनि खे नींढ ॾिनईं पार्टी रखियई सुठो खाधो तयार करायाईं हिकु वॾो सुंदर केक ॾिसी करे मनु ख़ुशि थी वियो अहिड़ो सुंदर केक वठी आयो सभिनी मानी गॾिजी खाधीसीं हुन खां पोइ त उन्हनि छा कयो पंहिंजूं गिफ्टूं त इअं कढी ॾियण लॻा भाई ॼण त बरसाति वसी वेई गिफ्टुनि जी छो त मां सभिनिनि खां वॾी आहियां सभिनी जी लाॾली आहियां सभिनिनि खे मां पालियो आहे उहे सभु मुंहिंजा भाउर भेनर मूं खां नंढा आहिनि त अहिड़ियूं सुहिणियूं सुहिणियूं गिफ्ट खणी आहियां जेके ॾिसी मां ॾाढो ख़ुशि थियमि हुन खां पोइ चऊं अड़े असां झूमिरि हणंदासीं झूमिरि हणंदासीं असां नाच कंदासीं डांस कंदासीं मां कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे जल्दी शुरू थी वञो पोइ असां सिंधी लाॾा ॻायासीं हुन ते नचियासीं झुमिरियूं पातियुसीं सभु ॾाढो ख़ुशि थी विया चवनि पिया बर्डे बर्डे त दीपा रानीअ जहिड़ो